عام طور پر انشورنس کوریج کا استعمال ہمارے علاقے میں کم ہی کیا جاتا ہے ہمارے علاقے کے اسپتالوں میں انشورنس کے پروسیسنگ کا انتظام عام طور پر انشورنس کمپنی والے کرتے ہیں میرے خیال میں یہ آسان کام نہیں کیونکہ اس میں بہت سارے نقصان بھی ہوتے ہیں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جوکہ غریب اور مفلس انسان کے لیے مشکل ہوتے ہیں تو اس کے لیے انشورنس کی پروسیسنگ میرے خیال میں بہت مشکل ہے یوں تو حکومت کی جانب سے مجھے بہت سارے اسکیمیں ملتی ہے اور بہت سارے فائدے ایسے ہیں جوکہ حکومت کی جانب سے ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے کہ آیوشمان بھارت کاڈ جوکہ ہمارے پردھان منتری کی جانب سے لوگوں کیا گیا اور اس کا استعمال ہم لوگ سرکاری اسپتالوں میں یا دیگر بڑے ہسپتالوں میں کرتے ہیں اور اس کاڈ کی وجہ سے ہمارے علاج میں جو خرچہ اٹھا آتے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ زیادہ تر لوگوں کے پاس اگر پیسے نہیں ہوتے ہیں تو وہ اس کاڈ کا کے ذریعے سے فائدہ اٹھاتے ہیں جبکہ پہلے ایسا ںہیں تھا پہلے کے زمانے میں اس طرح کے چیزیں یا اس طرح کی اسکیمیں نہیں آتے نہیں آتی تھی جس سے غریب لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی تھی لیکن آج کے ٹائم پر ان مالی تعاون کے ذریعے سے ہمیں اچھے سے اچھا علاج بھی مل رہا ہے اور اس طرح کو شیسن مسلسل کی جا رہی ہے